आ अपन अथि जेनाकि सिनेमा हाँल सिनेमा मूवी वूवी लगैछेै सिनेमा हाँलमे छैकि अपन जाओ मूवी वूवी कोनो लगैछेै तऽ बड़ा पर्दा पर देखैलए मिलैछै अपन आरामसँ बैठके मूवी देखए पड़ैछै अपन खाइते पीते मूवी देखए मूवी देखलासँ होइछेै कि अपनसानिके सीख मिलैछै कि ई कि करैके छै केना केनाके जीवनमे केना संघर्ष छै अहि संघर्ष छै केनाके अपन बोलय बाजै छिए केनाके अपन ओथिमे अपन अथिमे जेनाके कि होइछै कि एक दूसरासे बोलए छिए तऽ किनकर कड़वा भाषण छैकि एकरासे लड़ाइ हो जाइछेै झगड़ा हो जाइछेै तऽ नहि करैके केना नहि करैके छै अपन जीवनमे आगे बढ़एके छै दोसरासे केनाके बात वूत करैके छै जीवनमे की नहि करएकेछै ओ हिसाबसँ फिलिम देखलासँ जैसेकि फिलिम देखलासे मिलैछे कि की नहि करना छै दुसरासँ अपना अथि नहि छै कि से मतलब बहस वहस करि लेलिए ओ बात वूत अथिमे पिक नहि करना छै अपन शिक्षा शिक्षा देहै फिलिमसँ शिक्षा कि अपन शिक्षासँ अगर शिक्षा ग्रहण करैछेै तऽ ओकरासँ की होइछेै कि होइछेै अब मूवीसनि देखलासँ फायदा छै कि अपने कि अपन जीवनमे केनाके चल रहल छै घर परिवारमे केनाके चल रहल छै नहि चल रहल छै आओर केकरासँ केना बोलएके छै बाजएके छै ए बाजयके छै आओर जीवनमे की करैके छै आ ई सब शिक्षा मिलैछै मूवी देखलासँ आरो मूवी देखए देखल जाइछै जेनाकि सिनेमा हाल सनि तऽ केहन ओकरा अथि रहैछेै